कुछ समय पहले ही मैंने नथिंग का फ़ोन लिया है जोकि व्हाइट कलर का है वो दिखने में बहुत अच्छा कैमरा है मतलब उसका कैमरा बहुत अच्छा है वो फ़ोन तो एक तरफ़ा है उसमें लाईट चमकती है आगे पीछे नीचे और उसमें जब भी फ़ोन आता है तो चम चम चम चम लाइट चमकती है पर उसके साथ मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत थी भी आई जैसे कि कई बार वह हैंग मार देता है और ऐसा लगता है लोग मुझे बोलते हैं कि यह आईफोन का डुप्लीकेट है पर ठीक है इसकी आवाज भी बहुत कम है तो मैं इसे गाना बजाता हूँ तो लोगों को सुनाई नहीं देता है भीड़ में मेरे को खुद नहीं पता चलता है कि फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है पर कई कई जगह अगर इसका देखा जाए तो कैमरा अच्छा है ठीक ठाक है बढ़िया है और वाइड एंगल भी लेता है ये फोटोस वाइड एंगल में फ़ोटोस अच्छी आती हैं पर उसका सिचुएशन थोड़ा काम रहता है तो उसको मेरे को बढ़ाना पड़ता है और ठीक है कैमरा फ़ोन सब ठीक है इसका